फिर फ्राई ऐ अज्ज कल बक्खरी बक्खरी किस्में दियां फ्राइयां बक्खरी बक्खरी सब्जी लेई बक्खरी बक्खरी फ्राई चली दी कुकर आइया प्रेशर कुकर बक्खरे बक्खरे किस्म दा प्रेशर कुकर ऐ तिन्न लीटर दा नि'क्की फैमली ऐ ते उं'दे ताहीं नि'क्का कुकर जेकर बड्डी फैमली ऐ ते बड्डा कुकर पैह्लें ते जंदू साढ़ी मम्मी होर होंदी हियां ते उं'दे ताहीं इक्के सत्त लीटर दा कुकर होंदा हा जिस घर दिक्खो उ'त्थें सत्त पैह्लें ते आखदे हे कि कोई मास्टर होऐ ते उसी कुकर थ्होंदा नेईं ते नेईं थ्होंदा हून ते इक इक घर च अट्ठ अट्ठ कुकर होंदे न फ्राइयां होंदियां अज्जकल चाह् बनाने आह्ली बक्खरा फ्राई पेन सब्जी बनाने आह्ला बक्खरा फ्राई पेन बक्खरियां कडाहियां मैश करने आह्ले बक्खरे मैशर बड्डियां अगर बड्डे ग्रांऽ च बड्डियां बड्डियां धामां करनियां होन ते उ'त्थें सगले जेकर शैह्रे दियां धामां दिक्खनियां होन ते उ'त्थें टप ते गैसां शैह्रें बिच सगले चढ़दे कडाह्टे चढ़दे ते शैह्रें ई ग्रांऽ बिच कडाह्टे चढ़दे सगले चड़दे शैह्रें बिच टप चढ़दे ते बक्खरी बक्खरी चीजां बनाने ताहीं बक्खरा बक्खरा समान कोल्लियां बक्खरे बक्खरे अज्जकल हर बच्चे दा अपना अपना बरतन अपना अपना सब कुछ मेरा गलास मेरे गलासै च गै पानी पीना अपने गलासै च गै पानी पीना दूऐ दा गलास नेईं इस्तेमाल करना अज्जकल जेह्डियां बक्खरे बक्खरे किस्म दे कप आई गेदे चाह् पीने आस्तै बक्खरे बक्खरे किस्म दियां प्लेटां आई गेदियां रुट्टी खाने आस्तै मैगियां खाने आस्तै फोर्क आई गेदे ते होर बड़ा जेह्ड़ा समान ऐ हर इसान ताहीं बक्खरी बक्खरी किचन च जेह्डे़ स्टेनलेस न साढ़े बडे़ गै आए दे न इं'दा ते कोई अंत गै नेईं ऐ कि कि'न्ने किस्म दे भांडे जेह्डे़ असें अपनी रसोइयें च लाए दे न इक इक भांडे उप्पर दस दस भांडे बनी जंदे न

भठोरे बनाने आस्तै बक्खरी कडाही पकौडे़ बनाने आस्तै बक्खरा पूनी लैनी कड्ढने आस्तै हर समान आस्तै किश कि बक्खरा गै भांडे चला दे न अज्जकल कि'न्ने गै भांडे जेह्डे़ न लोकें अपनी अपनी रसोइयें च लाए दे न